فی الحال تو حکومت کی جن اسکیموں میں میں انٹسرسٹیڈ رہتی ہوں وہ بچوں کے لیے اسکالرشپ اور اور ان کی آگے کی پڑھائی کے لیے جو الگ الگ بیچ بیچ میں نئی اسکالرشپ ڈکلیئر ہوتی ہے ان میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتی ہوں اور اکثر جو ہے تو سوشل میڈیا پر ایسے اسکالرشپس جو پرائیویٹ ہوتے ہیں ان کی بھی اور جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ حکومتی اسکیموں کے بارے میں اسکول میں بھی اکثر فارمز وغیرہ آ جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے اور کبھی کبھی نیوز پیپر میں بھی آ جاتا ہے تو اور ان ان اکثر فارم بھرنے کی لاسٹ ڈیٹ اور ان کس سے رابطہ کرنا ہے اس بارے میں بھی بتا دیا جاتا ہے تو وہاں جا کر ان اسکالرشپس وغیرہ کے فارمز اکثر میں اپنے بچوں کے لیے لے لیتی ہوں اور بس اس وقت ان فارمز کو بھر کے سبمٹ کرتی ہوں تو میں اسی ایک چیز میں زیادہ انٹرسٹیڈ رہتی ہوں اور مجھے ان چیز اسکالرشپس کے بارے میں اکثر نوٹیفیکیشن آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ مجھے سوشل میڈیا پر اور بھی کچھ کچھ چیزیں جیسے کہ پین کارڈ اور آدھار کارڈ وغیرہ کو لنک کرنا اور یہ سب تو وہ مجھے اس قسم کے نوٹیفیکیشن آتے ہیں اور ریئلی ایز سچ کوئی دوسری اسکیم کہ اس میں خود میں نے خود کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس لیے مجھے ان زیادہ اور بھی اسکیمیں ہوں گی لیکن میں نے پتا نہیں کرنے کی کوشش کی اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے